آپ کا یہ سوال بہت قیمتی ہے اس کے لیے اظہارِ خیال ایسا ہے تحریر ایک ذریعہ ہے اپنے خیالات احساسات اور تجربات کو دنیا کے ساتھ بانٹنے کا بعض اوقات انسان وہ باتیں تحریر میں آسانی سے کہہ دیتا ہے جو زبانی طور پر کہنا مشکل ہوتا ہے اثراندازی اور بیداری کئی لکھاری معاشرتی تبدیلی لانے یا کسی مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے لکھتے ہیں تحریر کے ذریعے وہ قارئین کی سوچ بدلنے یا انہیں ک سمت میں راغب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ذاتی تسکین تو ہے تحریر بعض اوقات خود انسان کے لیے ایک جذباتی اور ذہنی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے اپنے خیالات کو قلم بند کرنا ایک قسم کی تھراپی بن سکتا ہے تخلیقی اظہار ادبی کہانیاں شاعری ڈائری وغیرہ لکھنا ایک تخلیقی فن ہے یہ خود کو فنکارانا انداز میں پیش کرنا کا ذریعہ ہوتا ہے معلومات کی ترسیل ہوتی ہے بہت سے لوگ تحقیقاتی مضامین بلاگس یا تعلیمی تحریری اس لیے لکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور علم کو عام کیا جا سکتے ایک لکھاری عموماً یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی تحر دوسرے کے دل کو چھوئے اس کی سوچ پر اثر ڈالے یا کسی نہ کسی مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنیں بعض اوقات وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے اور اس کے خیالات محفوظ رہیں